एकबेरक बात छिए जतऽ हम नौकरी करैत छलहुँ हुनकर जे जतेक माँग रहै ओतबा समान पूरा नहि भऽ सकलै आ ओकर जाँच करै लऽ आबि गेल समान अइ कम आ जाँच हैत पूराके आब हमर टीम जे रहै ओकरसभके बड़ा परेशानी भऽ गेलै आ ऊपर जहन मैनेजर साहबके कहलिअनि तऽ ओ कहलखिन अब तुम सम्भालो कैसे सम्भालोगे तऽ समान कम देखेनाए पूरा कोना करी तऽ तहन आगू आगूमे भरलका डिब्बासभ राखलहुँ आ पाछू पाछूमे खलिआहा डिब्बा पाछूमे भरलको रहै आ बीच बीचमे खालिओ रहै तऽ जहन जाँच करै लऽ आएल तऽ डिब्बसभमे निशान लगा देलक ओहि डिब्बामे एक दूटा खालिओ डिब्बा रहै तऽ आब जे काज करैवला लड़कासभ छलै हुनकासभके इशारा करए पड़ल अपन ईमानदारीके सङ्ग धोखा करए पड़ल लेकिन कहुना कऽ कऽ मालिकके प्रतिष्ठाके जे छै अपन बचेलहुँ आ अपन नौकरीके सुरक्षित राखलहुँ